पयल्यान पयलीं कोंकणी भाशा ही आमी गोंयकारांनी जी जपून दवरपाक जाय ती म्हणल्यार ती उलोवन आमी भायल्या देशांची बाकीच्या राज्याची भाशा वापरून चलचें ना आमी आमची भाशा जपून दवरपा खातीर आमी ती भाशा उलोवपाची खूब गरजेची आसा आनी हो एक मोठो आनी हो एक मोठो प्रयत्न आसतलो आनी आसपाकूच जाय आमची कोंकणी भाशा जपपाक दुसरें म्हणल्यार आतां आमचें जे नेक्स्ट जनरेशन आसतलें तांकां तांकां ती भाशा वेवस्थीतपणे येवपाक ती भाशा तेंच्या शाळेनी कंम्पलसरी जावपाक जाय ती भाशा प्रत्येक गोंयकाराक स्पश्टपणी येवपाक येवपाक जाय आनी ती जेन्ना शाळेन कंपलसरी जातली तेन्नाच ती भाशा प्रत्येक गोंयकाराक वेवस्थीत येतली दुसरें म्हळ्यार गोंय गोंयान गांवा गांवांनी आमचे आदले लोक आमचे जाणटे जांकां धालो गीत म्हणा फुगडी गीत म्हणा ही सगळी पदां जी आसा गीत जी आसा जी तेंकां खबर आसा ती ती आजून गायत आसा त्या त्या उत्सवाक त्या त्या फुगडेक म्हणा धाल्याक म्हणा काल्याक म्हणा ती ती पदां ती गायत गायत आसा म्हणून ही भाशा आजून जपलली आसा आनी हो एक मोटो प्रयत्न आसा तेंच्या कडल्यान गोंयान नाट्यकला कोंकणी नाट्यकला हाका सुद्दा खूब म्हत्व दिल्लो आसा सरकार किंवां प्रत्येक जो कलाकार आसा तो हाका खूब म्हत्व दित आसा